अरे हमर इलाका तऽ इएह छी तऽ हमसभ मैथिल एकरा से एगदम नहि निचाँ नहि उपर केओ देखैवला नहि हेबे देखिऔ कि झूठ मूठके मौतके एगदम केसमे ओहोमे फसै देलक एस सी एस टी हरिजन एक्ट तऽ फल्लाँ चिल्लाँ ईसब जे छै ओहोसब तबाह कएने यऽ भलाके तऽ बड़ा दिक्कत छै ने छै एकटा अपराधसे जँ मुक्ति मिलल जे लालूके राजमे रहै ओ तऽ एखन मुक्ति मिलि गेल यऽ ओसब तऽ नहि भए रहल यऽ केहन बढ़िआँ खुशी छी आब तऽ हमसभ गिरहस्थ आदमी छी खेती पथारी करै छी हेबे दाही चलि गेल आब सुखाड़ेमे छी आब एहन सुखाड़ यऽ कि कतहु कोइके त्राहिमाम त्राहिमाम कतहु किछु नहि यऽ सबके देलक यऽ सुखाड़के आब जल दिऔ ओहिमे खाद दिऔ मकइके भाव से डाउन भए गेल कि करब पाँच टा बाल बच्चा सेहो पढ़ाबै लिखाबै छी तऽ आओर कानून इएह कहैए कि कहीँ नहि किछो नहि ओहिपर कानूनमे इएह यऽ कि चलि रहल यऽ दौड़ि दौड़ि तारीख करै छी आओर तबाही गुजारि रहल यऽ कहीँ सरकारके कोनो एहिपर नहि एकटा गवाह पबलिक पिटिशन देलहुँ कतहु कोनो सुनबाहि नहि समस्त पञ्चाइतसे मुखिआ सरपञ्च सबसे पिटिशन बनैके देलहुँ पबलिक पिटिशन देलहुँ कतहु किछु नहि कोइ सुनबाहि नहि फेर जमानत करेलहुँ जमानतके बाद फेर तारीख चलि रहल यऽ ओहो चलिए रहल यऽ आइ छओ महिना साल भरिसे एहनमे कि समाचार हुए